प्रयागराज में पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है पहले क्या था इतना विकास नहीं था यहाँ का और अब धीरे धीरे जो है यहाँ का धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है जैसे अगर हम संगम की बात करें तो संगम पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम शुरू की हुए हैं बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा और जैसे रोड चौरीकरण हो गया और बहुत सारे जो है इस्मार्ट सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है इस टाइम पर और जिससे इससे क्या होता है दूर दूर से लोग आते हैं कुम्भ में तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इनके भी जीवन को प्रभावित किया है जैसे कि पहले क्या था कि रोडे नहीं थी और कहीं कहीं तो ऐसा ही था कि कहीं कहीं जाने के लिए साधन नही मिल पाते थे जो शहर से दूर थे लेकिन अब क्या है कि हर जगह एनीटाइम हर जगह आपको हर समय आपको साधन मिल जाता है पहले क्या था आठ नौ बजे के बाद दस बजे के बाद कोई साधन या फिर कोई ईरिक्सा कोई आटो नहीं मिल पाता था जो लोग एक दाे जगह से दूसरी जगह जा पाएँ शहर को छोड़ कर के लेकिन अब क्या है कि अब आप दस बजे हो गया बारह बजे हो गया एक बजे दो बजे जब भी मन करे तो आपको हर तरीके से साधन मिल सकता है और आप जा और आ सकते हैं और अगर हम हास्पिटर्स की बात करे तो हास्पिटर्स भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गए हैं अब उनमें सुविधाएँ जो हैं काफ़ी बेहतर हो गई हर तरीके की सुविधाए मिल रही हैं और अब अब जैसे साधन हो गए हैं तो उनको हास्पिटल जाने में लोगों को आसानी हो रही है तो उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं अगर एक अचानक से उनको उनके घर में कोई सी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आराम से हास हास्पिटल पहुँच जाते हैं और अपना इलाज़ करा लेते हैं जिससे उनके स्वास्थ जीवन में भी काफ़ी सुधार आया है